हुनका लेल हमर बढ़िआँ सलाह छै जेकि एहि क्षेत्रमे ओ आगाँ बढ़ैत रहै बढ़ैत बढ़ैके कोशिश करू जेना ड्राइङ्गमे आइकाल्हिके बहुत ही बच्चाके रुचि पहिले खत्म भऽ गेलै रहै आब धीरे धीरे आब जागि रहल छै आओर बहुत सुन्दर सुन्दर आओर भेलैए कि अपनासबके ई क्षेत्रमे जे छै आओर क्षेत्रमे बहुत ही कॉम्पटिशन आजकल ड्राइङ्गके राखल जाइ छै जाहिमे बच्चासबके उत्सुकता रहै छै जेकि हमहूँ जाकऽ कोनो रैङ्क प्राप्त कऽ सकी रैङ्क प्राप्त करैके लेल बच्चासब बहुत ही हद तक प्रयास करै छै जे हम फर्स्ट रैङ्कमे आबी सेकण्ड रैण्ड रैङ्कमे आबी थर्ड रैङ्कमे आबी एतऽ तक भी टॉप टेनमे भी चुना जाइ एहिलेल बच्चासब ड्राइङ्ग बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ ड्राइङ्ग करै छै किछु किछु बच्चा तऽ लागत जेना हुबहू अहाँके ओ कागजपर उतारि देत एहिलेल जे छै से आओर हिनका डेवलप करैके लेल सबके कोशिश करबाक चाही जे अपन क्षेत्रके बच्चासब कोना एहि चीजमे आओर आगाँ बढ़ि पाबै आओर एहिसँ इएह सलाह अइ हमर आओर